बिहारके मुख्य संस्कृति जे छै से भारतके एक अभिन्न संस्कृतिके अभिन्न हिस्सा छै ई संस्कृति कोनो अलग सॅं नहि आयल छै अगर एकर रुट देखल जाए तऽ बहुत पुरान छै बेसक ई उत्तर गुप्तकालके देल हेतै कि एतुका लोक जे छै से अपन धरती सॅं जुड़ल छै ताहि दुआरे एहन एहन पाबनि तिहार हमसभ मनाबै छियै जेकरामे कि हमर अपन मूल चीजके गन्ध आबै छै ओकर उदाहरण हेतै सामा चकेवाके एकर उदाहरण छै हमर सभके जट जटिन अगर अहाँ ई बात करै छी कि संस्कृतिमे किछु ने किछु लैङ्गिक भिन्नता छै तऽ अवश्य छै जतऽ बेटाकेँ बेसी अधिकार देल जाइ छै बेटीकेँ कम देल जाइ छै बहुके लिए घुँघट अनिवार्य छै आओर अहिना कऽ कऽ बेटा जँ अगर पढ़य लेल बाहर जा सकै छै बेटी नहि जा सकै छै ठीक छै समयकेँ साथ बदलाव जे हरेक संस्कृतिके अनिवार्य हिस्सा होइ छै ओ एतहुँ देखल जा सकै छै आओर हमरो संस्कृति बदलि रहल छै आओर हम सभ आगा बढ़ि रहल छै